हमरा जिलामे रियल इस्टेटके अभावए रियल इस्टेट ओतए नहिए आओर रहलै आवासके तऽ आवासके तऽ विद्यार्थीसभ जे आबय छथि परीक्षा दयलऽ दूर दूरसँ तऽ हुनको सभकें आवासके दिक्कत भए जाइत छनि देखय छियै जे किछु किछु विद्यार्थीके बरन्दापर सुतय पड़ै छै आओर व्यापारीसभकें लिए किछु छै जे होटलमे रहि सकैए होटल छै लेकिन वि छात्रसभकें लिए आवासके दिक्कत भए जाइत छै परेशानी भए जाइत छै जेनाकि परीक्षा दएके लेल आबैत छथि दूर दूर सँ विद्यार्थीसभ तऽ हुनकासभक देखे छियै जे कतहुँ कतहुँ बहुत दिन पहिने आबय पड़ैत छै रूम लैके लिए जे बहुत दिन पहिने नहि आइलि ओ विद्यार्थीसभकें दिक्कत भए जाइत छै रूमके अभावमे देखब सुतय पड़ै छै बरन्दापर आओर विद्यार्थीसभ दिक्कत सिक्कत काटिके कोहुना कयकै परीक्षा दए के अपन चलि जाइए लेकिन आवासके तऽ हमरा सभकें किछु नहि किछु दिक्कतए